हमरा दरभङ्गा जिलामे बहुत देव स्थान छथि प्रसिद्ध जगदम्बा नवादाके छथि दोसरमे कसरौर भगवती छथि ज्वाला ओहो बड्ड प्रसिद्ध छथि बाबा कुशेश्वर बहुत महा प्रसिद्ध छथि यानि एहि तरहक बहुत तीर्थ स्थान अछि जे मिथिलामे हमरासभके क्षेत्रमे ई भगवती देवतासभके स्थान छनि जिनका समय समयपर सहर्षो जेना भगवतीके दशहरामे महा उत्सव रहै छनि कुशेश्वरमे श्रावणमे महा उत्सव बनल रहैए या महा शिवरात्रि चतुर्दशी आ आब तऽ फर्स्ट जनवरी सभके सेहो फंक्शन बना लेलकैए लोक फर्स्ट जनवरीसभ जे यए तकरो एखन तत्काल मोदीजीके अथीसँ हमरासभ सीता राम नामके सेहो एगो जन्मोत्सव मना रहल छी पोहदी गाममे एही सभतरहे हमसभ सभ सभ जतय ई यशके काज होइ छै भगवानकेँ कोनो तरहक अथी होइ छनि तऽ ओहिमे जँ हमरासभके कान तक आवाज जाइए तऽ ओहिमे जरूर भाग लैके कोशिश करै छी एही सभमे हमर टाइम पास होइए आओर की कहि सकै छी दरभंगा जिलाके हम पाली गामके पाली गामके रहैवला छी हमरा एहन आइ भेट गेल मौका जे हिनका सभसँ पात्र परिचय होइके तऽ एक घंटा दू घंटा जे कहलनि ताहिमे हम हिनकासभके सेवा दै लेल तैआर छी